नमस्कार भाई बताए क्या बीमा पालसी वाला है आपके पास तो पिता कौन से के क्या है फैमिली वाला भी है बच्चों वाला भी बता दीजिये पचास हजार ना बच्चों का औ अपना

अलग अलग है एक में दोनों में दोनों में किश्तें बता दीजिए

हाँ ये दिखसा ऐज के हिसाब से होगी के अच्छा हमारी साठ है बच्चों की अभी एक तो पोती जो जो बारह साल की है बारह दस आठ तो इनका सबका अलग अलग कराऊँ तो ज्यादा ठीक रहेगा

इनका अलग अलग करवाएं

इनका अलग अलग करवाएं अग अलग ही अलग ठीक रहेगा ठीक ठीक बता देंगे फिर और तीन और तीन तीन करीब हैं ये और एक अपना वाला चार हो जाएंगे

अब वही है तो तीन तीन महीने वाला रखा जाए फिर ज्यादा बेहतर रहेगा तीन महीने में जि जितना हो पाएगा थोड़ा बहुत उतना हो जाएगा तीन महीने वाले म दिक्कत नहीं होगी पचासी वाला रखा जाए सबका

पन्द्रह पन्द्रह के बैठ जाएगा लगभग